हमर नाम आयुष भेल हम अहाँके गाड़ी बुक करले रही लेकिन अहाँ नहि पठेलियै इएह लए हम अहाँके गाड़ी कैन्सिल करै छी हमरा लेट भए रहल यए तऽ अहाँ अपन गाड़ी छोड़ि दियौ हम जाइ छी